गैया जब पालते हैं तो हम लोग पालते हैं तो उसको सेवा पानी करते हैं समय समय पर दूध पानी घास भूसा देते हैं और उसको हमेशा त्रिपाल से बचाते हैं धूप ना लगे उसको हमेशा बर्फ हमेशा पानी देते हैं अच्छी तरह उसको त्रिपाल से तोपते हैं आगी पानी से बचाते हैं कि ठंडी ना लगे आगी से तापते हैं उसको फिर फिर मच्छर ना काटे उसको देखभाल करते हैं मेरे घर में ये सब ना रहे ये फालतू जानवर भी पालते हैं तो उसको सुरक्षित करते हैं और उसका देखभाल करते हैं ठंडी ना लगे और उसको उसको हमेशा लपेटते रहते हैं उसको कि ना टीना उना में छांव में रखते हैं उसको तबियत ना खराब होए समय समय से दूध पानी देते हैं और घास भूस देते हैं और उसका देखभाल भी करते हैं हम की तबियत ना खराब हो उसको बुखार ना हो हमेशा तो टाइम से टाइम उसको देखते हैं उसको हर चीज़ देते हैं घास घुस दूध और भी देते हैं जैसे कुल चीज़ देते हैं सब्जी फब्जी कुल देते हैं बोक्ली बोक्ला कुल देते हैं सब्जी जितना कटता है फल फूल उसको भी देते हैं हम खाते हैं जो भी बोक्ली बोक्ला रहता है सब्जी में का वो भी दे देते हैं तो उसका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए तबियत नहीं खराब होना चाहिए और और उसको कम से कम देखने के लिये मेरा मन करता है हमेशा तबियत सही रहे तो हमको वो सब सही रहेगा तो हमलोग भी सही रहेंगे और क्या इसीलिए हमेशा उसका सुरक्षित हम करते हैं कि दिक्कत ना हो परेशानी ना हो बिमार ना हो इसीलिए देखना चाहते हैं और समय समय पर दूध पानी कुल देते हैं घास भूस कुल देते हैं समय के पास में रहना चाहिए कब उसको मच्छर ना काटे और उसको हमेशा छांव घाम में है उसको किनारे धूप से किनारे रखना चाहिए कोई धूप बिमार ना हो परेशानी ना हो दिक्कत ना हो और क्या और क्या चाहिए इंसान को मच्छर ना काटे इसीलिए उसका तबियत ना खराब हो इसलिये हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए तो बहुत लोग सोचते हैं कि बीमार ना हो उसका मिट्टी ऐस खुलता नहीं और क्या इसीलिए चाहते हैं और पहली बात हम चाहते हैं कि सही सलामत रहे उसका देखभाल करें उसको पक्षी से दूर रखना चाहिए जानवर से और क्या ठीक